نارتھ انڈیا میں پنجابی بھوجپوری ہندی اردو ہریانوی بھاشائیں بولی جاتی ہیں اور ساؤتھ انڈیا میں ملیالم کنڈا تیلگو جیسی بھاشائیں بولی جاتی ہیں نارتھ انڈیا میں روٹی گیہوں اس سب کو زیادہ کھایا جاتا ہے اور ساؤتھ میں چاول اور سی فوڈ زیادہ کھایا جاتا ہے نارتھ نارتھ انڈیا میں ہم لوگ جینس کرتا پاجامہ وغیرہ پہنتے ہیں ساؤتھ انڈیا میں دھوتی وغیرہ زیادہ پہنی جاتی ہے موسم کے اعتبار سے نارتھ انڈیا میں نارمل موسم رہتا ہے جہاں گرمی ٹھنڈ اور بارش ہر طریقے کا موسم ہوتا ہے جہاں ساؤتھ انڈیا میں بارش زیادہ تر ہوتی ہے اور وہاں ٹھنڈ کم پڑتی ہے نارتھ اور ساؤتھ کی سیاست سب ایک جیسی ہی ہیں اور نارتھ میں بھی کافی گھومنے کی جگہ ہے وہاں پہ سمندری علاقے زیادہ ہیں جہاں نارتھ انڈیا میں ہمارے ہسٹورکل منومنٹس گھومنے کے زیادہ ہیں